بارہ دو سو چالیس آٹھ ہزار چار سو دو پانچ ہزار چھ سو نوے ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو چوراسی آٹھ لاکھ بیاسی ہزار نو سو چھبیس